जीअं त असांखे ख़बर आहे त मइ ऐं जून में ॿारनि खे नातल जी मोकल मिलंदी आहे इहा मोकल हूंदी आहे त सभु माइटु ऐं यार दोस्त पाण में गॾिजी किथे न किथे घुमण जो प्रोग्राम ठाहींदा आहिनि असां महाबलेश्वर विया हुआसीं हिकु दफ़ो जॾहिं महाबलेश्वर वियासीं उते ॾाढो ई मज़ो आयो महाबलेश्वर हिकु हिल स्टेशन आहे उते जाम थधि हूंदी आहे उते असां सभिनीनि पाण में गॾिजी ॾाढियूं रांदियूं खेॾियूं बस में वियासीं बस में आयासीं ॿार हुया त हुननि खे त क्रिकेट जो ॾाढो शौक़ु हूंदो आहे हलण सां उहे क्रिकेट खेॾण लॻा पोएं असां हुते चारि ॾींहं रहिया हुआसीं चइनि ॾींहंनि में हुते ॾाढो ई घुमियासीं फिरियासीं बाज़ारु वियासीं शयूं खाधियूं आइस्क्रीमूं खाधियूं शेक पीता उते हिकिड़ो स्ट्रोबैरीअ जो बि गार्डन हुयो ॾाढा वॾा खेत हुआ स्ट्रोबैरीनि जा जिते असांखे उहे स्ट्रोबैरियूं खाइण लाइ मिलियूंं तंहिंखां पोएं उते असां नास्ता खाधा सैंडविच खाधा घणी ख़रीदारी कई वापसि मोटणु महिल बस में लुड्यो खेॾियो इहो असांजो ॾाढो ई यादिगार ट्रिप हुयो ॾाढो ई मज़ो आयो